औ आं सानो गोदोनि मोसानायनिख्रुइ आथिखालनि मोसानाया एसे सोलायबाय गोदोनि जुगाव काम सिफुं जथा सेरजाजों मोसानाय जायोमोन बैसागो माघो जेरावबो जों खाम सिफुं जथा दामनानै मोसाथिङोमोन नाथाय आथिखालाव गोबां गुबुन ओह सोलोंथाइ फसंथानानो जा बाह गुबुन ओह मिटिं दाउथिङावनो जाह जोङो बांसिन आर्टिपिसियेल दामजुफोरजों जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो जाउनाव गोबां उह हारिनि ओह साननाय हनाया दामनाय देनाय गासैबो सोलायलांबाइ समजों लोगोसे ओह सुबुंनि साननाय हनायाबो सोलायबाय बिदिनो थिक बेबायदिनो ओह हारिमुजों लोगोसे समजों लोगोसे खारफानो थाखाय दाह ओह आथिखालनि सुबुंफोरा गोबां ओह डिजिटेल जुगाजों खारफागासिनो दङ थांनाय माखासे बोसोरफोराव खायसे मोसानाया सोलायबाय जेरै बागुरुमबा दाउस्रि देलाइ बा ओह जोंनि बैसागोनि मोसानाय गासैखौबो जों सोलायनाय नुबोदों गोबां बिथिङाव गोदो खाम सिफुं सेरजा जथाजों ज' ज' मागिलायोमोन नाथाय आथिखालाव जों गोबां उमह जेरै केसेट मबाइल फन भक्सारजों जों मोसानायखौ बांसिनै नुनो मोनो